मोब्लिब गोहोआनो मेसिन दैनि मेसिन बा कारेन्टफोरा जेनोबा दैनि मेसिन होबाय बा आखाइ सुबाय आखाइ सुनाय समावथ' जोङो आखाइ गिसियै दाङा दांनो नांङा मोब्लिबा बोगथाबनायनि सान्स दङ आरो बिब्दिनो बिदिनो मोब्लिब बो मोब्लिब टार बिदिनो लामा सामाफ्राव टार जयोबा बा मोब्लिबजों अर जोङोबा जोङो बेनि गोजानाव जानगाराव थानांगौ सेन्डेल गाननांगौ आरो टारफ्रा जयोब्लाथ' बेनिथिं बे खाथियाव थांनो हानाय नङा मानो होनबा मोब्लिबा बोयो बिदिनो जि सुनाय मा सुनायावबो जोङो सुखांनानै जोङो बिदिनो सुइज बन्द' खालामनोबा जोङो आखाइ गिसिखौ आखाइ गिसियै बन्द' खालाम नाङा मानोना फुगार ग्रोनांगौ फुगारग्रोनानैसो बेनि टार बेखौ जों सुइजखौ बन्द' खालाम नांगौ